पुस्तकालय तऽ यऽ हमरे बगलेमे यऽ पब्लिक लाइब्रेरी हॉस्पिटल गेट सदर अस्पताल सुपौल घुमैतो जाइत छी लेकिन पुस्तकालयमे कोइ खास पुस्तक आओर अखन नहि यऽ आओर पुस्तक पहिने जे रहै सब पता नहि कोना कोना केँ केँ लए गेल छथिन आओर इहे कहब जेकि हमरा अपना प्रश्नल घरमे यऽ पुस्तकालय टाइपके एगो दूगो अलमारी भरल यऽ जाहिमे विद्यार्थी मैट्रिकसँ लै कऽ इण्टर तकके पुस्तक यऽ लेकिन हमर सपनाके जे पुस्तकालय सोचि रहल छी ओ हमे चाहै छी कि हर तरहकेँ नर्सरीसँ लए कऽ साहित्यके किताब होना चाही देवी देवताके किताब होना चाही सब धार्मिक किताब पुस्तकालयमे होना चाही ऐतिहासिक किताब होना चाही ई सब चाही